हमरा पालतू जानवर रखना तऽ बहुत पसन्द यऽ पालतू जानवरमे हम गाय राखै छी कुत्ता राखै छी गाय राखलेसँ ई होइ छै गायके देखू तेखू भक्ति भावना देखू तऽ गाय एक गायके रखना चाही गाय शिवजीके छियै प्रतीक गाय कऽ रखलासँ ई होइछै गायसँ बिजनेसो भए जाइ छै अपन घरेलूवो काम भए जाइ छै गाय राखलासँ मनोरञ्जनो भए जाइ छै गायके सेवो करना चाही आदमीके गायसँ दूधो हमरा भए जाइ छै गोबर जलावनोके लिए भयऽ जाइ छै हम उ दूध बेचिके पैसो कमाबै सकै छिए यहऽ सब गायके होइ छै गायके लेकिन हरेक व्यक्तिके गायके राखना चाही कुत्तो राखै छियै हम कुत्तासँ होइए कि कुत्ता एकटा काल भैरवके प्रतीक छियै कुत्ता काल भैरवके प्रतीक छी कुत्ताके राखलासँ हमरा सभके सुरक्षा भी भए जाइए कुत्ताके जे कहे जेना कहे छिए ओना करैए कुत्ताके सुरक्षा बहुत कुत्ता रहलेसँ हमसभ अपने आपके बहुत सुरक्षित मानै छी कुत्ता रातिमे हमसभ निश्चिन्तसँ सुतल रहै छी कुत्ता हमर भरि राति रखवाली करैए चोर वोर सबसँ ई